भारत गॅस हांव रेखा सतरकर उलयतां म्हगेलें गॅस बुकींग करपा जाय आशिल्लो तेन्ना म्हाजो नंबर गॅसबुकाचो चार शुन्य तीन दोन मातशें केन्ना मेळट्लो म्हाका केन्ना येवपाचें आसा गाडी म्हगेलो आनी किदें जालें आं मुरडेर सेवेन सेवेन नायन एट आं म्हागेलो फोन नंबर हांव मुर्डेर रावतां वेलसांव मुर्डे म्हागेलो फोन नंबर सेवेन सेवेन नायन एट टू सिक्स सेवेन नायन वन टू मातशे प्लीज उपकार करून मातशी येस हे करपाचो आं बूक करपाचो